جی ہاں میں نے ان علاقوں میں سفر کیا ہے سفر کرتے ہوئے مواصلاتی رکاوٹوں کا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں کوئی مختلف زبان یا بولی بولی جاتی ہے ایسی صورت میں مواصلاتی رکاوٹیں ایک بڑا چیلنج ہو سکتی ہیں مگر ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ حکمت اپنی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے سب سے پہلے جب آپ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں کی زبان یا بولی آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے تو آپ کے لیے بنیادی الفاظ یا جملے سیکھنا مفید ثابت ہو سکتا ہے مثلاً سلام یا شکریہ براہ کرم اور معاف کیجیے گا جیسے الفاظ کا علم ہو تو لوگوں کے ساتھ ابتدائی بات چیت میں مدد مل سکتی ہے آج کل مختلف موبائل ایپس اور آن لائن آن لائن ٹولس کی مدد سے آپ مقامی زبان کی بنیاد اور جملے سیکھ سکتے ہیں دوسری صورت میں اشاروں کی زبان بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جیسے جسے عصر حاضر میں بوڈی لینگویج کہتے ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ہاتھوں کے اشاروں سے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے بہت سی باتیں واضح کی جا سکتی ہیں یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں زبان کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں اگرچہ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونس کی دستیابی آج کل بہت عام ہے مگر بعض دور دراز علاقوں میں جہاں انٹرنیٹ یا موبائل نیٹ ورک کی سہولت محدود ہو وہاں آپ کو انحصار اپنے آپ پہ کرنا پڑ سکتا ہے اس صورت میں آپ کے آپ کے پاس پہلے سے تیار کردہ گائیڈز نقشے یا ترجمہ شدہ مواد ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں سے معلومات حاصل کر سکیں مزید برآں بعض مقامات پر مقامی لوگوں کی مہمان نوازی یا تعاون آپ کے کام آتا ہے اگر آپ خلوص دل کے ساتھ ان سے بات کریں اور ان کی ثقافت کا احترام کریں تو وہ آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اکثر لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں چاہے وہ اشاروں کی مدد سے ہو یا اپنی زبان میں بول کر اگر آپ کا سامنا کسی ایسے معاملے سے ہو جہاں زبان یا بولی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہوں تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے سفر کا یہ حصہ آپ کے لیے نہ صرف ایک چیلنج ہو سکتا ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار تجربہ بھی بن سکتا ہے جس سے آپ کو مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ میل جول بڑھانے کا موقع ملتا ہے